आङो फुंनिफ्रय सिखारजेननानै साहा फुदुङो साहा फुदुंनानै होनांगौ आरो उन्दैफोरनो स्कुल आव थांनायाव ओंखाम संनानै जाहो हरनांगौ आरो मेगि एउनानै हरनांगौ जोङो फुंनि सिखार जेननायनिफ्रायनो आरो बिदिनो जानाय मोनानि जानाय लोंनाय थोरसि लथा सुनानै उन्दैफोरनो बिदिनो साहा फुदुंनानै लोंहो हरखांनानै ओंखाम जाहो हरखांनानै आरो जोङो सानसुनि जानाय ओंखाम ओंख्रि संबावनांगौ बेवहाय मैगं थायगं हानांगौ बाहेरा खामानि मावनांगौ जि सुनांगौ जि सुनाय आरो न' सुनाय न' बां सिबस्रांनाय गोबां खामानि आरो जों सानसेमानि खामानि खामानिआनो जोबाखाया नोङो बेवहाय